गांवचे जे लोक आसतात ते म्हणटात तशे मातयेक धरून किंवां मातयेन रोमलेले लोक आसतात पूण आमी जशी जशी शारांनी वयतात किंवां पळयतात आमकां गांवांतले वातावरण शारांनी दिश्टी पडना म्हणजे थंयसर बिल्डींगे आसतात त्यो जाल्योच थंय खूब वायू प्रदुशण किंवां हवा प्रदुशण आसता तशेंच पोवपाक गेल्यार आमच्या गांवांनी व्हडलीं व्हडलीं रानां आसतात नितळ निवळ वारो आसतात तशेंच उद उदक सुद्दां आमचें निवळ आसता म्हणजे उदकाचे त्रास अशें केन्नाच जायना उदक उदक आतां समज नळ सुद्दां येयना जाल्यार आमकां बांयचेर असो उदक हाडपाक गावता तशेंच आमचे खूब न्हंयो आसात झरे आसात झरी आसात जे आमकां उदक नासता तेन्ना उदकाची पुरवणी करतात पूण शारांनी पोवपाक गेल्यार असले असले सुविधा आमकां दिश्टी पडना म्हणजे जरी थंयसर बाय सुद्दा आसले जाल्यार तितून लोक कोयर उडयतात दर्यान सुद्दां कोयर उडयतात आनी वचत ते फॅक्ट्री आसतात तर फॅक्ट्रिनी सोडिल्ल्या दूरा खातीर हवा किंवां वायू प्रदुशण जाता आनी जाय तशें आमकां प्राणवायूक यो गावनात तशेंच झाडां कमी आशिल्ल्या कारणानूय सगळे कडेन वतूच दिश्टी पडटा म्हणजे जशें गांवान पोवपाक गेल्यार रस्त्याचेर दिगेर वा सायड्या कुशीक खूब झाडां आसतात जर एकटो कोणी वाटचालो जर थोकलो जाल्यार तो थंय येवन बसपाक शकता पूण शारांनी तशें आसना वचत थंय फक्त व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डींगे दिश्टी पडटा शार म्हणटात ते मातशे शारांनी खूब प्रगती जातात ते म्हणटात ते खरें पूण जशी जशी प्रगती जाता तशी तशी एक वटेन ते आमच्या सैमाक आमच्या सैमाक आमच्या सैमाक लुकसाण लेगीत करतात म्हणजेच जे झाडांत ना जाल्यार मागीर ग्लोबल वॉर्मींग बीन वाडटलें पूण शारां गो आमच्या गांवांनी कशें आसना गांवांनी आमच्या खूब झाडां आसतात खूब थंड वारप म्हणजे गांवांत जे सूख आसता ते शारांनी मेळना शार म्हणटात ते अशे खूबूच शार म्हणटात ते व्यस्त व्यस्त आसता म्हणजे लोकांक लोकां कडेन उलोवपाचो टायम मेळ वेळ आसना पूण गांवांनी लोक आपल्या घरांतल्यान भायर येतात उलयतात एकामेका कडेन संबंद जोडटात पूण शारांनी वा बिल्डिंगेनी रावपी लोक सदांच आपली दारां बंद करून भितर रावतात म्हणजे तेंकां कोणाक कोणाचेर पडनूच गेल्ले आसना पूण हांगा एका गांवांनी जर एका घरांत कोणाचेर वायट संकट किंवां वायट परिस्थिती आल्या जाल्यार ताका ताका आदार दिवपाक पुराय गांव जमता